السلام علیکم آپ اولا کمپنی سے بول رہے ہیں مجھے ایکچولی ایمرجنسی میں دھولیا جانا تھا ہاں تو نہیں بہت زیادہ ایمرجنسی ہے تو مجھے اور ٹیکسی بک کرنا تھا ہاں کیا آدھے گھنٹے میں وہ ڈرائیور مجھے پک کر سکتا ہے نہیں نہیں مجھے ایمرجنسی میں جانا ہے ہاں ورنہ میں اپنی کار سے خود میری فرینڈ کے ساتھ چلی جاتی وہ کیا ہے نہ کہ میرا ڈرائیور آج چھٹیوں پر ہے تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اولا ٹیکسی سے چلے جاؤں

نہیں آپ کیسے بھی کر کے کر دیں ہو جائے گا ہاں مجھے معلوم تھا کہ آپ کی کمپنی میں ہو جائے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آئندہ اگر کسی کو لگا نا تو میں آپ ہی کی آپ کی کمپنی کا ہی ایڈریس یا تو فون نمبر دوں گی ہاں یہاں پر ایمرجنسی ٹیکسی وہ ایک دم بک ہو جاتی ہے ہاں ٹھیک ہے بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے ہاں ہاں آپ فوراً بھیجیں ہاں کیا مجھے دوبارہ کال کرنا پڑے گا نہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں اللہ حافظ بائے بائے